اپنی مادری زبان کے علاوہ میں نے انگریزی کی کتاب بے نظیر بھٹو کی بایو گرافی ڈاکٹر آف دی ایسٹ پڑھی ہے بے نظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ کو زندگی میں کچھ بڑا بننے کے لیے بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے سب سے بڑی سیکھ کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ ملی کہ اگر آپ ہار نہیں مانیں اور ہر دن ہر وقت اگر آپ اچھے سے ڈٹ کر مقابلہ کریں تو آپ کو آسمان چھونے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں تاکہ زندگی کی پریشانیوں کو ڈٹ کر مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا سیکھ اور علم حاصل کر سکیں اس کتاب سے پڑھ کر